फरायसालियाव जायखिजाया एक्सट्रा कारिकुलार एकटिविटिफोर दङ नामा नोंगौ फरायसालिआव गोबां दानि गोदान मुगायाव नङा गोदोनिफ्रायनो एक्सट्रा कारिकुलार थाखायो बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव बहुत इम्प'र्टेंट

आरो इन्टार स्कूलबो गेलेदोंमोन बे फुटबलाव जोङो देरहादोंमोनबो ककराझार कलेज होन्नानै बुंब्ला बयबो मिन्थिखागौ ककराझार आरो जोंनि ककराझार सेकेन्डारिया आसामावनो मिन्थिफुंजानाय मोनसे कलेज आरो सेकेन्डारि स्कूल आरो उन्दै लाइफनिफ्रायनो गामियाव जोङो फुटबलखौ गेलेबोखायो इन्टार विलेजानो होन इन्टार टाउनानो होन बायदि रोखोमनि बादाय लायनाया फुटबलनि गेजेराव दंखायोमोन जारनि फलाव जोंनि ट्राइवेल गथ'फ्रा फुटबलजों मोजां रोखोमनि एक्सप्लोरार मोनैनि थाखाय जोङो गोजानाव थांनो हायाखै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव पार्टिसिपेट खालामनो हायाखै जारनि फलाव बर' हारियानो डिफ्राइभ खालाम जादों गुबुन गोजौ हारिफोरजों बिनि जाहोनावनो जोङो गोबां जोंनि बि टि आर एरियायाव बेफोरबायदि कारिकुलारनि गेजेरजों जोङो डेवेल्प जानो हायाखै आरो नैबाव मोनसे सोंबावदों जेरै गोबां रोखोमनि बादायलायनाय अब्लिग गेलेमु आरो मा मा बान्था दङ दङ जोङो बेखौ काप होननानै बुङो जाय लास्टाव रानार आप फार्स्ट रानार आप सेकेन्ड रानार आप बिसोरनो थाखाय प्राइस दंखायो बियो जाबाय ट्रोफि होनो बे ट्रोफिखौ जाय पार्टिया देरहायो जायनि टिमा देरहायो बियो मोनलाङो सेकेन्ड रानार आपआबो मोनो जेनोबा रां बा रां मोनोगोन ट्रोफिबा ट्रोफि मोनगोन बे मोनसे स्कूलनि न'र्म्सखा यानि जोङो टाउनाव गेलेनाय बाबो बेनो गामि लेवेलाव गेलेनाय बाबो बेनो ट्रोफिनो थ्रुयैनो गासिबो बे गेमफोरखौ गोसो थुलुंगा होनो थाखाय बै कमिटि दानायफ्रा जाय देरहानो हानाय टिम बिसोरनो राननानै होयो मेडेलफोरबो होयो जेरै जोङो नुनो मोनो आरो जोंबो मोनबोदों नोंथाङा जायखिजाया बेफोराव बाहागो लाखांबाय नामा नंगौ थारैनो आङो गोदो गामियावबो गोबां गेले बोदोंमोन गेलेनानै स्कूल लेवेलावबो गेलेदों हाइयार सेकेन्डारि लेवेलावबो गेलेदों कलेजावबो गेलेदोंमोन आमफ्राय आंथ' उन्नावनो आरमियाव थांनांनानै आरमियावबो जोङो गेलेयोमोन आरो जोङो क'र्ट लेवेलनि थायो दिप लेवेलनि थायो गोबां बाहाय चान्स दंमोन आरो जायनाखि गोसो गोथारजों गेलेयो बियो नेशनेल इन्टारनेशनेलबो स्क'प मोनो आरो जोंनि आरमियाव किन्तु गोबां बिजिनि थाखाय अफिसाव बेफोरबायदि जोंनि डियूटिखौबो नेशनेल इंटेग्रिटिनि थाखाय जोङो गावनि डियूटिखौ गोनांथि होनायाव जोङो गेमफ्राव बांसिन थांनाय जायामोन मानोना जोंनि इन्डियायाव नेशनेल टिम थाखायो स्टेट लेवेलनि टिम थाखायो बिसोरनो बे गेमखौ पार्टिसिपेट खालामो आरो जोङो आरमिनि बे एयारफ'र्सआव गेमफोरखौ एफाग्राब वेलू होआ जारनि फलाव जोंहा देशल' सेवा खालाम नांगौ जायोमोन नांगौ गेमा बहुत इम्प'र्टेंट दानि मुगायाव आरो